हैलो हँ हैलो

हँ तऽ की सियलियैए अहाँ प्लाजो कुर्ती या फेर आओर कोनो चीज ओ तऽ मतलब एकर कलर फेर मैच अथी की कहैत छै प्राइस तऽ पता अइ प्लाजोके कुर्तीके आओर सभके प्लाजोके माने कुर्तीके तीन सए आओर प्लाजोके दू सए तऽ मतलब ज्यादा किछु लागैए किछु कम बेसी नहि कऽ सकैत छियै नहि तैयो किछु हेबाक चाही ने किछु डिस्काउंट बिल बहुत ज्यादा कहि रहल छियै हँ

ओ तऽ हमहूँ बुझैत छियै बिकाउज हमहूँ एकटा वर्कर छियै तऽ हमहूँ बुझैत छियै कि जे हम मनुष्य यथार्थसँ जुड़ल छियै ओकरो किछु होइ के चाहीने लेकिन तैयो दैत छै ताहि हिसाबे ओ हमरा लागि रहलैए किछु तऽ उएह दैत छै किछु अहाँ कम बेसी

अरे अथी प्लाजोके जे कलर दुनूके भेटल

आइ कखन हँ ठीकछै लेकिन तैयो दाम बहुत ज्यादा अहाँ कहि रहल छियै

जखन कि एकटा हम बात पूछय चाहैत छियै

कोनो चीज देखके मैनेज करयमे कियै ने एतै मैनेज हमहीसभ तऽ करैत छियै मैनेज करय पड़ैत छै ने कनी एम्हर ओम्हर होइत छै ने ई तऽ नहि होइत छै से हम किछु दाम कही तऽ ओ अहाँ बराबरमे मतलब ओ नहि करितथि तऽ अहाँके बीचके किछु रास्ता निकालू नहि बहुत ज्यादा कहि रहल छियै किछु लोक ताहिके बाद हेतै